गाँव को लोगों को शहर में जाना इसलिए पसंद होता है क्योंकि सिटी में सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं जो कि गाँव में उपलब्ध नहीं हो पाती हमें पढ़ने के लिए गाँव में दूर स्कूल में जाना पड़ता है और कई चीजों से गुजरना पड़ता है गाँव में सभी प्रकार की चीजें आसानी से नहीं मिलती जो कि हमें मार्केट में या शहर में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं और शहर में अच्छी पास में ही सभी चीजें उपलब्ध होता है जो की लोगों को अच्छे लगती है इसलिए अधिकतर गाँव के लोग जो होते हैं वो शहर में रहना पसंद करते हैं और गाँव में अधिकतर लोग जो की समय गुजारते हैं वो लोग इधर उधर में गुजर जाता है और उनको समस्या इधर उधर से करने पड़ती है जो कि हमें खाने के लिए दूर जाना पड़ता है या कुछ करने के लिए हमें दूर जाना पड़ता है और शहर में जो होता है कि हमें पास में ही सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और गाँव में आजकल के गाँव में क्यों की लाइट की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे अच्छे से नहीं मिलती एक दिन रहती है दो दिन नहीं रहती और सिटी में यह होता है कि वहाँ पे डेली लाइट रहती है सुविधाएँ सभी प्रकार की आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं